नमस्ते आप दातर नगर पुलिस थाने से बोल रहे हैं मैडम मेरा न थोड़े दिन पहले मैं जब अजमेर को गया था बीस तारीख को मैं अजमेर में गया था तो वहां जब मैं ट्रेन से उतर रहा था तो कुछ लोगों ने कुछ लड़के खड़े थे तो उन्होंने मेरा जैसे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था उन्होंने मेरा फ़ोन चोरी हो गया उन्होंने मेरा फ़ोन छीन के लेके चले गए थे तो मुझे रिपोर्ट लिखानी थी कि मेरा फ़ोन मिस हो गया है मैंने मैम पीछा किया था पर उन लोगों ने क्या किया कि वो पीछे कोई दीवार थी उस दीवार में से निकल के मैम आगे चले गए थे तो फिर मैं उनको ज़्यादा पकड़ नहीं पाया था मैं उस दिन तो आप वहां पर जो भी हैं लोग उनको मैंने देखा था रोकने की कोशिश भी की थी पर मैडम वो तेज़ भाग गए चोर तो आप को पता है मैडम तेज़ कितना भागते मैडम मैडम मेरा वीवो का फ़ोन था और जैसे लगभग पंद्रह हज़ार एक का फ़ोन मैंने खरीदा था और उसकी इ एम आई भी अभी मैंने फ़ुल फ़िल अप नहीं की थी और उससे पहले ही मेरा फ़ोन चोरी हो गया था तो मैंने सरदारपुरा की दुकान शॉप से मैंने वो फ़ोन खरीदा था जी मैडम बीस तारीख की बात है ये हाँ मैडम तीन दिन हो रहे हैं तो इस के बाद में मैंने पता भी किया था वहां के लोगों को पूछा भी था फिर फिर भी नहीं मिल पाया तो मैंने कहा रिपोर्ट लिखा देता हूँ क्योंकि फ़ोन मैडम अभी मैंने अभी जस्ट नया खरीदा ही था एक वान मन्थ पहले मैंने खरीदा था उसको और इतना जल्दी चोरी भी हो गया तो और अभी तक मैंने उस की ई एम आई भी नहीं भरी है तो हाँ बिल वगैरह मेरे पास उस का पड़ा है सब डिटेल मेरे पास पड़ी है वो फ़ोन फ़ोन चोरने वाले गिरोह ही लग रहा था मैम तो वो चार पांच जने खड़े थे एकदम मैं बात कर रहा था और जैसे ही बात कर रहा था एकदम से मैं पीछे से आया और उन्होंने मेरा फ़ोन छीन के आगे चले गए और फिर उस आगे वाले बंदे ने क्या करा दूसरे बंदे को फ़ोन दे दिया था तो ऐसे ऐसे कर के उन्होंने फिर वो लोग भाग गए

मैम विडियो को मुझे लग रहा है वहां पे कैमरा लगा होगा तो उनकी फ़ोटो अगर उस में आ गई होगी तो आप वैसे पता कर सकते हैं उनकी शक्लें उनकी शक्लें मुंह पे रुमाल वगैरह कुछ नहीं बांधा हुआ था वो ऐसे ही लग रहे थे उनके तीन चार जने थे मैडम तो वहां पर मुझे लग रहा है वहां पे कैमरा लगा हुआ था तो उस कैमरे के आप पता करके मेरा फ़ोन मिलवा सकते हो तो मैडम क्या मैडम विटनेस तो मैं एग्ज़ाम देके आ रहा था तो मेरा फ़्रेंड साथ में था तो वो विटनेस है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था क्योंकि वो ही मेरे साथ में था मैं भी एग्ज़ाम देने गया था वो भी एग्ज़ाम देने गया था एग्ज़ाम देके आ रहे थे हम क्या मैडम वो मेरे फ़्रैंड का हाँ हाँ मैम उसका नाम उनका नाम पंकज था वो भी वो सरदारपुरा में रहता है और मैं रातानाडा में रहता हूँ रातानाडा में ही रहता हूँ इसलिए मैंने आपको नज़दीक में ही पुलिस स्टेशन में आप को कंप्लेन लिखाई है ताकि आप वो पता करके मेरा फ़ोन ढूंढवा दें मिलवा दें मैं अजमेर की तरफ़ तो हूँ मैंने वहां के लोकल पुलिस वालों से भी बात करी थी पर उन लोगों ने कुछ ऐसा ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर मैंने आप को कॉल किया ताकि आप वो रिपोर्ट लिख सकें ताकि अच्छा वहां पे जो पुलिस वाले बैठे थे उनका उनका नाम तो नहीं पता मुझे पर हाँ मैंने वो जो अंदर मेन बैठे थे उन पुलिस वाले अंकल से मैंने बात करी थी तो उन का नाम मुझे राजेंदर राजेंदर था राजेंदर सर थे वहां के अजमेर के अजमेर को जो लोकल पुलिस वाले रेलवे के पास में जो पुलिस वाले थे उनका नाम राजेंदर था उनको मैंने बोला भी था कि आप मेरा फ़ोन थोड़ा आप पता करके यहाँ पे आपके जो भी लोग हैं चोरियां होती रहती हैं तो उनमें से उनको उनमें से कोई चोर होगा जो मेरा फ़ोन लेके गया होगा ठीक है मैडम आप मेरा फ़ोन ढूंढवा देने में मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है